ہندوستان کے تعلیمی نظام میں اردو زبان کا ایک اہم کردار ہے اردو صرف ایک زبان نہیں بلکہ ہماری قومی پہچان بھی ہے سرکاری اسکول میں اردو کو مکھیہ زبان کے طور پر پڑھایا جاتا ہے خاص کر پرائمری اور مڈل لیول تک اردو زبان کے ذریعے تعلیم دینا بچوں کے لیے آسان ہوتا ہے کیونکہ انہیں کیونکہ یہ ان کی بولی ہوئی زبان ہوتی ہے اردو کا رول صرف زبان تک محدود نہیں بلکہ یہ ادب ادبی اور ثقافتی آثار بھی چھپائے ہوتی ہے اس کے ذریعے اسٹوڈنٹ کو علامہ اقبال میر تقی میر غالب جیسے بزرگ شاعروں اور ادیبوں کے کام سے واقف کرایا جاتا ہے جو ان کی سوچ میں غیرت اور شعور پیدا کرتے ہیں دوسری طرف اردو ایک ایسی زبان ہے جو جو ہندوستان کے ہر علاقے کے لوگ سمجھ لیتے ہیں چاہے وہ سندھی ہوں پنجابی بلوچی یا پشتون اس لیے یہ زبان اسکول کے اندر ایک برج کا کام کرتی ہے جو مختلف زبانوں بول مختلف زبانوں بولنے والے اسٹوڈنٹ کو آپس میں جوڑنے میں مدد دیتی ہے ہاں یہ بھی سچ ہے کہ بہت سے پرائیویٹ اسکول میں انگلش کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے ایسے اسکول میں اردو صرف ایک سبجیکٹ کے طور پر پڑھائی جاتی ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کردار کم ہو گیا ہے